हाँ जी नमस्ते सर सर मैं जानना चाह रही थी आपके यहाँ होटल में कमरे अभी उपलब्ध हैं क्या सर मुझे चार लोगों के लिए कमरा चाहिए तो मुझे दो कमरे चाहिएं अभी आपके यहाँ मिल जाएंगे अच्छा तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं आपके होटल में अच्छा अच्छा ऐ सी वाले रूम मिलेंगे ना अच्छा उसके अलावा और क्या सुविधाएं आप दोगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बाकी आप ये साबुन वगैरह ये सब चीज़ें आप बाथरूम में देंगे है ना ब्रशिज़ ब्रश मिलेगी अच्छा अच्छा अच्छा और सर हमारे मतलब रुकने का क्या रहेगा आपके यहाँ पे मतलब आने का और जाने का समय क्या रहेगा मतलब होटल में अच्छा अच्छा अच्छा मतलब रात्री में ग्यारह बजे तक और सवेरे आठ नौ बजे तक ना अच्छा अच्छा अच्छा तो मैं प्रवेश अभी कर लूँ या अभी मिल जाएगा मुझे अच्छा अच्छा अच्छा और सर इसके अलावा क्या सुविधाएं रहेंगी आपके यहाँ होटल में क्योंकि देखो मैं देखो इतने सारे होटल छोड़ के आई हूँ और मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे है ना सुविधाएं मतलब होटल में ना अच्छी चाहिएं ऐसा नहीं हो की आप अभी जो बोल रहे हो मुझे होटल में वो सारी कमरे में सुविधाएं ना मिले तो देखो मैं फिर बाहर से आई हूँ और मैं परेशान नहीं होना चाहती तो आप मुझे पहले ही बता दो है ना कोई भी अगर सुविधाएं आपके यहाँ पर नहीं हैं तो जो भी है आप मुझे बता दो अभी ना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपके यहाँ पे बार की सुविधाएं भी हैं अच्छा अच्छा अच्छा और वो कब तक खुला रहता है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और कमरे में सर क्या मिलेगा सर ऐ सी वगैरह मिलेगी ना अच्छा और पानी की बोतल वगैरा और खाने का क्या रहेगा अच्छा अच्छा तो आपके यहाँ पे मतलब तीनों टाइम का खाना मिल जाएगा ना अच्छा अच्छा तो आप मतलब कै किस प्रकार का भोजन रखते हैं वेज रखते हैं सर नॉन वेज रखते हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो मतलब भोजन की और सभी प्रकार की सुविधाएं आपके यहाँ होटल में हैं मतलब किसी प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं आएगी ना अच्छा अच्छा क्योंकि सर देखो मेरे ना दोस्त आए हुए हैं बाहर से और मैं नहीं चाहती मतलब है ना ऐसा हो कि आप जो सुविधाएँ बोल रहे हों ओर उनको वो ना मिलें तो ऐसी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए तो ठीक है मैं अभी है ना आज ही मैं आपके यहाँ पे कर देती हूँ चेक इन होटल में और मैं चार दिन के लिए कमरा लेना चाह रही हूँ है ना ठीक है ठीक है मैं आपको जो भी जानकारी है वो बता देती हूँ ठीक है सर धन्यवाद ना